ہمارا جو علاقہ ہے آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا ہندوستان کے اس صوبہ میں پڑتا ہے جس کو بہار کہتے ہیں اور بہار کے بھی اس علاقے میں پڑتا ہے جس کو سیمانچل کہتے ہیں تو اب آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ یہاں مذہب اور سیاحت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں کوئی ایسا مذہبی مقام نہیں ہے اور یہاں ایسی کوئی مذہبی جگہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں ہم کو گھومنے جانے جو گھومنے جا سکتے ہیں اور لوگ مذہبی سیاحت کر سکتے ہیں یعنی اس جگہ سے اس علاقے کا رخ کریں کہ وہاں جا کر کوئی مذہبی کام کریں ہاں میرے علاقے میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں ملک بھر سے لوگ کو تجارت کے لیے آنا پڑتا ہے اور اس جگہ کا نام گلاب باغ گلاب باغ ایک ایسی منڈی ہے جو بہت بڑی ہے جہاں ملک بھر سے لوگ غلہ اور اناج کے لیے آتے رہتے ہیں